हैंडबैग मस्तु आहे ॾाढो मुंहिजो कलर रंग बि ॾाढो सुठो आहे साइज़ बि ॾाढी सुठी आहे सभु कुझु हुनमें पइजी वेंदो आहे जॾहिं बि वेंदी आहियां न मां उहेई खणी वेंदी आहियां खेल ॾिसणु वेंदी आहियां चाहे किथे घुमणु वेंदी आहियां बाज़ारि वेंदी आहियां हा ॿारनि जी स्कूल वेंदी आहियां सभु जॻह मां उहेई खणी वेंदी आहियां बोटल बि अची वेंदी आहे नंढी सी ऐं टिफिन बि अची वेंदो आहे हा कॉपी बि अची वेंदी आहे हिकु पैन बि अची वेंदी आहे पेसा मोबाइल सभु कुझु हुनमें अची वेंदो आहे हा ॾाढो सुठो आहे हा हुनजो कैरीन लाइन में जेको दुकानु आहे न हा हुतां वरितो आहे चारि सौ रूपे जो आहे हा ॾाढो सुठो चॉइस आहे असांमें वसूल थी वियो आहे पेसा मुंहिजा चारि सौ रूपिया हा रंग रंग बिल्कुल हा थोरो हा सुठो अथसि कलर ॾाढो बढ़िया आहे हा खोड़ बढ़िया